کھیلوں کی تربیتی پروگراموں کوچنگ کلاسوں یا اکیڈمیوں میں سمے ہو کر اپنے کھیل مہارتوں کو بڑھا سکتے ہیں مختلف کھیلوں کے سیمینارس اور ورکشاپ منظم ہو سکتے ہیں جن میں آپ مہارتوں کو بہترین بنانے کا موقع حاصل کرتے ہیں فٹس فٹنس کلاس اور درسگاہوں میں شمول شامل ہو کر آپ اپنی صحت اور جسمانی مہارتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اعتماد کو بڑھانے کے لئے اعتمادی کورس یا سب مس مشقیں بھی کامیابی کی راہ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کچھ کھیلوں کے لیے تخصیصی ہدایت مس اور مسورے کا اخذ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اپنی مہارتوں کو بہتر بنا سکے کھلاڑی کو منظم مقاب مقابلات اور ٹورنامنٹس میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے جہاں آپ اپنی ٹیم اور مہارتوں کو تجربہ کر سکتے ہیں کپری فٹنس پروٹین کی مدد سے تندرستی اور توانائی کی سطح بڑھا ایک ہوئے کھیل کی مہارتوں کو بہتر بنائے یہ بعض بیرونی سرگرمیاں ہیں جن سے آپ کھیلوں میں ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے لکھے ہوئے مقصد کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں